हँ हेलो हँ अहाँ खेल खेल कूद बला टीचर छियै अहाँ यौ तऽ हमरो बच्चाके खेलकूदमे नाम लिखा दिअ ने हम लिखबाबऽ चाहैत छी आ कोन कोन खेल होइए

हँ हँ हँ हँ हँ हँ

हँ हँ

हँ हँ

हँ हँ

हँ आ क्रिकेट सेहो छै कबड्डी सेहो छै तऽ जिलाके बादमे राज्यमे राज्योमे चलि जेतै चाहे हम बच्चाके अहाँके इसकुलमे नाम लिखबऽ चाहैत छी आ बच्चा जे हमर खेल कूद जे सीख लेताह तऽ जिला की राज्योमे जा सकै छथि आगू बढ़ि सकै छथि अहाँ अहाँके इसकुल बड़ प्रसिद्ध सुनलहुँ हँ तऽ अहिंँके इसकुलमे हम बच्चाके नाम लिखाबऽ चाहैत छी आ खेलकूद बढ़िआँ होयत अछि अहाँके इसकुलमे हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ कबड्डी कबड्डी क्रिकेट भोलीबॉल बहुत सारा ओ हँ हँ हँ हँ हँ हँ आ अहाँके इसकुल आ खेलकूद बला इसकुल अहाँके बड़ सुन्दर अछि आ बहुत लोक प्रशंसा कऽ रहल अछि फलना बाबूके इसकुल से खेलकूदमे बच्चा बड़ आगू बढ़ैत छै जिलामे चलि जाइत छै आ जिलासँ राज्योमे चलि जाइत छै खेलकूद बढ़िआँ भऽ रहल छै तहि दुआरे हमरो इच्छा अछि हँ हमरो इच्छा अइ जे हमहुँ बच्चा सबके अहींँ इसकुलमे नाम लिखाबी आ खेलकूद कऽ के आगू बढ़ता तऽ जे अपना की कहै छै अपना छेत्रके नामो बढ़त अपना मिथिलाञ्चलके नामो होयत आ अहाँके इसकुलके प्रशंसा सेहो होयत तहि दुआरे हँ अहींँके इसकुलके खेलकूद बलाके प्रशंसा चलैत अछि बेसी हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ ठीक छै जे अहाँके बच्चाके रहत आ नाम लिखा दै छी जल्दिये अहाँके इसकुलमे बच्चा सबके हँ